आं जेब्ला माखासे बिफां लाइफांफोर गायनो गोनां जायोब्ला बेयाव आं गावनो माने सायख'ना लाग्रोयो गिबियाव नैथियाव एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव आं थाङो थामथियाव बेयावहाय एग्रिकालसारावहाय मोनसे डिपार्टमेन्ट थायो हर्टिकालसार फिथाइ सामथाय बायदिसिनानि बिफांफोर गायनो गोनां जायोब्ला जाय अफिसियेलि हर्टिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बोसोनखौ लानाय जायो आरो माब्लाबा बिदिनो एग्रिकालसारावहाय ग्राम सेबकफोर थायो बिथांमोननिफ्राय माखासे मैगं थाइगं गायनोगोनां जायोब्ला बिथांमोननिफ्रायनो परामस' एबा बोसोनखौ लानाय जायो आरो बिदिनो बिफां लाइफां गायखानाय माखासे माने रोंगौथिगोनां बिथांमोन दङ बिथां जेरैहाय गय बारिखौ बोरै खालामनांगौ थालिर बारिखौ बोरै खालामनांगौ रैमालि फिथाइखौ बोरै गायनांगौ बिदिनो लिबु नारेंफोरखौ बोरैहाय गायनांगौ बिफोरबायदि माखासे सिस्टेमिटिक रोंगौथिगोनां मानसिफोर दङ बिथांमोननिफ्राय एसे बोसोनथिखौ आं लानाय जायो बांसिनै आरो माब्लाबा जायफोरहा बिफां फुलि फानग्रा नार्सारि नार्सारिफोरजोंबो जगाजग खालामनानै आरो बांसिनानो फुलिफोरखौ बिथांमोननिफ्राय लाबोनाय जायो नालाय दा बे हिसाबै बा बिथांमोननिफ्रायबो बे बोसोनथिखौ लानाय जायो बुंनो थाङोब्ला साइन्टिफिक मेथडजों मावनो थांनायावहाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बांसिनहै माने बोसोनथिखौ लानाय जायो होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया दा बिनिखाय जोङो दिनै माब्लाबा गाव हारसिङै साननानै मावनो सानो नाथाय जोंहा माखासे टेकनिकेलि रोंगौथि गैयिनि थाखाय बिफोराव एसे खहाबो जानायखो नुनो मोन्दों दा बिनिखायनो जोङो माखासेमानि बिफां लाइफां एबा फिथाइ सामथाय मैगं थाइगं गायोब्ला जोङो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टजों सोमोन्दो लाखिनानैनो गायनाय जायो होननानै फोरमायनाय जायो